असांजे एरिया में खाधे जूं होटलियूं जाम खुलियूं आहिनि छो त खाधे पीते जे होटलियुनि में जाम कमाई आहे हिते प्लास्टिक जो सामान बि जाम विकामजंदो आहे हिते नाई जी दुकान बि जाम आहिनि हिते जाम सुठो कमु आहे लेकिनि अॻरि मूंखे दुकान खोलणो हुजे त मां रेडीमेड जो दुकान खोलींदुमि छो त हिते रेडीमेड जो दुकान कोन्हे को ऐं हुन में रेडीमेड जे दुकान ते असांजी बचपन खां रेडीमेड जी लाइन आहे ऐं असां हुन में जाम एक्स्पट आहियूं छो त मां हुन में रेडीमेड दुकान में नुक़सानु न थींदो आहे हमेशह फ़ाइदो ई रहंदो आहे ऐं कपिड़ा कडहिं बि ख़राबु न थींदा आहिनि